नमस्कार मेरा नाम प्रदीप शर्मा ऐ होर मैं तुसेंई अज्ज जेह्के साढ़े डोगरी धेयार औंदे ओह्दे बारे सनाना चाह्न्नां जेह्ड़ा साढ़ा सबतु मश्हूर जेह्का साढ़ा धेयार ओह् होंदा होली होली आह्ले दिन मतलब साढ़े जेह्के नौजवान इक पीढ़ी ऐ इक दुए कन्नै मजाक करदे रंग मलदे इक दूए ने होली खेलदे भरजाइयें ने मतलब भरजाइयें कन्नै मजाक करदे जियां ओह्दे बारे च इक दुए गी रंग लांदे ओह्दे बाद साढ़ा धेयार आई गेआ दूआ नंबर आया साढ़ा करवाचौथ ते करवाचौथ आह्ले दिन केह् होंदा कि मतलब जियां साढ़ियां घर जेह्किया साढ़ियां जनानियां होंदिया जां मतलब साढ़ियां माता भैनां होदिया ओह् न मतलब ओह् इक बरत रखदियां कि उस दिन ओह् कक्ख बी नेईं खंदियां बिलकुल ना पानी ना रुट्टी उस दिन जेह्के उं'दे पति होंदे मतलब जेह्के उंदे पति दी मतलब उं'दे लम्मीं उम्र आस्तै ओह् इक बरत रखदियां तां कि ओह्दी ओह्दे बजहा कन्नै उं'दे जेह्के पति ऐ उं'दी उम्र लम्मी होवै ठीक ऐ इ'यां न सारे मतलब देश च बड़े बड़े साढ़े डोगरी कल्चर बिच्च बड़े बड़े धेयार मनाए जंदे होली होई गेआ करवाचौथ होई गेआ होर जियां दिवाली होई गेई दिवाली आह्ले दिन केह् होंदा ऐ कि मतलब बड़े सारे लोग बड़े बड़े ओह् करदे इक दुए गी मठाइयां मुठिइयां बंडदे दीप जलांदे पूरे सारे घरें च ओह्दे बाद होर केह् होंदा कि मतलब इस तरीके कन्नै आखेआ जंदा ऐ कि मतलब कि इस दिन जेह्के साढ़े राम चन्द्र भगवान थे उ'नें केह् कीता कि मतलब ओह् बापस आए अयोध्या अयोध्या बापस आए आए ओह् ते ओह् मतलब माता सीता गी कन्नै लेइयै अयोध्या बापस ओहदी आने दी खुशी बिच्च लोकें मतलब घर घर दीप जलाए पटाके पटाके फटाए ओह्दी वजह कन्नै के इसी धेयार गी बड़ा बनाया जंदा